हेल' अ अ आदसा आदसा नों मोनफैबाय नामा औ औ औ औ औ औ औ माने आङो आङो औ औ आदसा आदसा अ अ बेबायदि खालामदों नो होमब्ला माने आङो एड्रेस हरनाया रं जादों हो आं नों थानाय जायगायाव गैया एसे बेनि राइट साइडजों हाबबोनायावसो दङ मिन्थिबाय माने आं राइटजों हाबो राइटजों हाबनानै ससे फैनानै आरो लेफ्ट मोनसे टार्निं दंबावो बेयावसो दंफैयो आं मिन्थिबाय दिदोमफुरि होननायावसो खोनादों औ दिदोमफुरि होननायाव दंफैयो आङो नोङो फैबानो मिन्थिखागोन औ औ औ माने आङो बुक खालामहरनायाव माने एड्रेसआ मिस्टेक जादों हो गाज्रि मोननो नाङा जायखिया नोङो बेहाय फैनानै अट'स्टेन्ड दंखायो खोनाबाय अट'स्टेन्ड दं बेहाय फैब्लानो मोनगोन दे लोगो मोनहोन गोबाव जाबायमोन नामा नोङो

औ औ औ औ औ माने रं जादों माने आं लिंहरनाया जानाय बायदि मोनदोंमोन आं दा नों फन हरनायावसो थाल मोनबाय आरो नै आंबो ओंखारनानै दंखायो

औ औ थाङो थाङो माने मिस्टेक जादों आं बुंनाया औ औ औ औ औ दे दे फैदो फैदोल' नोङो फैबाय था मिन्थिबाय औ औ दे दे दे जेबो नंला जायखिया आङो दहाय नायफिननो रोङासैना मिस्टेक जाबाय ओंखायनो दे राइट साइडजों हाबबो नोङो हाबनानै आङो बे माबायावनो ओंखारखागोन लेफ्टजों टारनिंआव मोनसे माबा दङ अट'स्टेन्ड दं आं बेहायनो थागोन दे फैबाय थाब्ला नोङो लोगो मोनखागोन दसे उनाव आं कल खालायबावगोन नों फैबायथा दे कल खालामब्लानो लोगो मोनखागोन थारमाने हा हा औ औ कल खालामब्लानो लोगो मोनखागोन दे दे थेंक इउ दे खिथाहरनायनि थाखाय दे